और लीडर्स जेह्ड़े इद्धर दे हैन अच्छे अच्छे जि'यां पैहले ते साढ़े पराने लीडर्स हे जेह्ड़े हून नेईं हैन जि'यां शेख मोहम्मद अब्दुल्ला होई गेआ मुफ्ती साहब होई गे ते हून जेह्ड़े लीडर्स हैन जियां साढ़ी बीजेपी दे जेह्ड़े अध्यक्ष न जेह्ड़े जिं'दा नां नी याद आवा दा ते इसलै साढ़े एल जी साहब हैन जेह्ड़े मनोज सिन्हा जी एह्बी अच्छी तरह साढ़ी यू टी गी चला दे न और जेह्ड़े साढ़े बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैन जेह्ड़े अच्छे अच्छे मिनिस्टर्स बी रेह् न जि'यां स्हाड़े हर्ष देव जी एह् बी साढ़े एजुकेशन मिनिस्टर्स रेह् न जि'नें बड़े जगह जगह थाह्रें पर स्कूल खोह्ले दे न और एजुकेशन डोर स्टैप्स च पजाई ऐ जेह्ड़े हर्षदेव जी साढ़े एजूकेशन मिनिस्टर्स हे इ'नें एजूकेशन आस्तै बड़ा किश कीता ऐ और स्हाड़े जेह्ड़े और बी जेह्ड़े मनिस्टर हैन जियां होई गे साढ़े राजेश गुप्ता जी एमएलए न जेह्ड़े बीजेपी दे और अश्विनी खजूरिया जी जेह्ड़े कांग्रेस एन सी दे हे सुरजीत सिंह सलाथिया जी ओह्बी एन सी दे हे और साढ़े आर एस चिब रमेश सिंह चिब जेह्ड़े न ओह्बी एन सी दे हे इनें साढञे प्रांतें आस्तै बड़ा कम्म कीता पैंथर्स पार्टी दे जेह्ड़े भीम सिंह होर हे इनें बी इ'नें बी विद्यार्थियें आस्तै बड़ी फाइट कीती ऐ विद्यार्थियें दे हक्क आस्तै कि जेह्ड़े पढ़े लिखे दे नौजवान उ'नेंगी समें पर नौकरी दित्ती जा और दर बदरी उं'दी जेह्ड़ी नेईं होवै और जेह्ड़े साढ़े

जतिंद्र सिंह राणा साढ़े देवेंद्र सिंह राणा एह् लीडर्स जेह्ड़े न एह् दिन रात साढ़ी जनता आस्तै कम्म करा दे न और मोदी सरकार जेह्ड़ी ऐ ओह् सैंटर थमां पूरी पूरी मदद देआ रदी ऐ कि साढ़ी जेह्ड़ी यू टी ऐ ओह् अच्छे तरीके कन्नै चलै ते इसलै मेन एजेंडा में साढ़े मिनिस्टर्स दा इयो ऐ कि कि'यां रोजगार नौजवानें गी रोजगार दित्ता जा ज्यादा शा ज्यादा भर्थी कीती जा ताकि बेरोजगारी घट्ट होऐ और आम जनता जेह्ड़ी ऐ उ'नेंगी अपने जेह्ड़ा नेता न उं'दा पूरा पूरा विश्वास थ्होऐ ते